असांजे अनुसार नचणु असांजे जीवन में सकरात्मक तरीक़े सां प्रभावित कंदो आहे जीअं कि असां ख़ुशी पंहिंजी ज़ाहिर करण लाइ नचंदा आहियूं और नचाईंदा बि आहियूं और भॻति में ईअं रमिजी वेंदा आहियूं नची नची कि अॻलो ॿियो बि उनमें रमिजी वञे और दावत थींदी आहे त दावत में बि असां नची करे हिक ॿिए सां सुख दुख सभु नची करे भुली वठंदा आहियूं और असां दोस्त बि जॾहिं ईंदा आहियूं तॾहिं बि नची करे हिक ॿिए खे हाव भाव ॿुधाए छॾंदा आहियूं और असां इन्हीअ तरीक़े सां सकरात्मक तरीक़े सां हिक ॿिए खे प्रभावित करे ॿुधाईंदा आहियूं

नचण सां हर गम भुली वेंदा आहियूं कोई बि दुख तकलीफ़ हूंदो आहे उहो नचण सां उहो बि ॿाहिरि निकरी वेंदो आहे रिलेक्स थी वेंदा आहियूं असां बिल्कुलु